हेलो हँ केँ बाजि रहल छी प्रेमशिला देवी हँ अहाँ मैथिली गीतके अहाँकऽ कोनो अछि प्रयोग लोकगीत गाबि रहल छियै कोन कोन कोन भगवानके अहाँ गीत गाबि सकैत छी मैथिलीमे गाबि सकैत छियै की हिंदीमे गाबि सकैत छियै की अपन आओर देशके गीत म हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हमरा छठिके गीत बड़ सुंदर लगैया हमरा छठिके गीत बहुत सुंदर लगैया आ माता दुर्गो पूजामे नवरात्रिके गीत हमरा नीक लागि रहल अछि आ महादेव भोला बाबाके तऽ हँ हँ हँ हम हमरा भगवतियोके गीत नीक लागि रहल अछि समय समय पर मेन अछि मैथिली गीत हमरा अहाँकेँ सीजन सीजन पर हमरा बहुत नीक लागि रहल अछि अहाँ कोन कोन गीत सी सुना सकैत छी हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ सबटा अहाँ मैथिलिएमे गाबि सकैत छियै

अच्छा

तऽ हँ हँ हँ शिवो गुरुके गीत बड़ सुंदर होइत छै मैथिलीमे जेना मुड़न भेलै तऽ ओहो गीत बड़ सुन्दर भऽ सकैत छै अखन जेना छठि पाबनि भेलैया तऽ ओहोके गीत बड सुन्दर भऽ सकैत छै जेना दुर्गा पूजा भेल भगवतियोके गीत बड़ सुन्दर भऽ सकैत छै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ

हँ तऽ मैथिली गीत हमरा बहुत पसन्द अछि बुझलियै ने हँ हमरा मैथिलीए गीत बहुत पसन्द अछि हँ हमरा हँ हँ अहाँ हँ हँ हँ हमरा मउहकके गीत बहुत पसन्द अछि ओ तऽ मैथलिएमे होइत छै हँ ठीक ठीक छै तऽ हम अबैत छी हमरा सुनाउ